میرے لیے سب سے کم دورہ کی جانے والی جگہ رام نگر ہے جو کہ اُتراکھنڈ میں استھت ہے یہاں جانے کے لیے ریل اور بس دونوں ہی سواریاں مل جاتی ہیں یہاں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جم کوربٹ نیسنل پارک ہے جہاں ٹائگر ریزرب نینشل پارک ہے اِس کے علاوہ یہاں کا موسم بہت ہی اچھا تھا پاس ہی ایک جھولا پُل تھا اور گرجا دیوی مندر بھی دیکھا جہاں کوسی ندی نے اِسے اور بھی خاص بنا دیا تھا جھولا پُل کافی پُرانا تھا جس پر چلنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں یہ پُل ہل رہا ہو اور اُسی کے نیچے سے کوسی ندی بیہ رہی تھی جہاں سیلانی نہا رہے تھے اور موج مستی کر رہے تھے اور یہاں جا کر مجھے کافی اچھا لگا رام نگر کو میرے لیے یادگار بنانے والی تین چیزیں تھیں جیسے گریجا دیوی مندر جھولا پُل شیر والا مزار اور جم کوربیٹ نیشل پارک